سر میں ایک سیمسنگ کمنی کا کولر لایا تھا جس کی دوستوں نے بہت زیادہ تعریفیں کیں کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے بہت اچھا ہے مگر جب میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا تو اس میں بہت زیادہ پریشانیاں آنا شروع ہو گئیں جیسا کہ اس میں جو ہوا دینے کی اس کی کولنگ تھی وہ جس حساب سے زیادہ ہونی چہیے وہ کم ہو گئی اور دوسری بات اس کا موٹر آئے دن خراب ہوتا رہتا ہے روز چینج کرنا پڑتا ہے ہمیشہ تیسری بات یہ ہے کہ سر یہ جو اس کمپنی کا کولر ہے سیمسنگ کمپنی کا بہت ہی گھٹیا ہے دکھاتے تو اچھا ہے مگر بہت ہی گھٹیا کولر ہے سمجھے سر یہ کولر بہت بےکار ہے اور اس کمپنی کا کولر میں اپنے انداز بتاؤں تو میں ہمیشہ میرے گھر میں کولر ہی ہے کولر سیمسنگ کمپنی کا وہ کولر ہی یوز کیا جاتا ہے تو اس میں انداز سے بتا رہا ہوں یہ کولر اس کمپنی کا نہ لیجیے یہ بہت ہی بےکار کولر ہے اور اس میں ارتھنگ بھی اترتی رہتی ہے اور پانی بھی جہاں سے پنکھے چلتے ہیں وہاں سے پانی آنے لگتا ہے پورا بستر خراب ہو جاتا ہے اور جس حساب اس کی ہائٹ تھی کمرے کی کولنگ کرنے کی وہ ہائٹ بھی کمرے کو کولنگ بھی نہیں کر پاتا ہے

ہوا بھی بہت کم آنے لگی ہے اس کی اسپیڈ جس حساب سے زیادہ ہونی چہیے زیادہ تھی وہ کم ہو گئی ہے کولنگ بھی بہت بہتر نہیں ہے اس کی کل ملا جلا کے یہ ہے کہ یہ سیمسنگ کمپنی کا کولر ہے یہ بہت ہی بےکار اور گھٹیا کولر ہے اس کو نہ لیا جائے میں میں اپنا مشورہ دے رہا ہوں